ہندوستانی نقل و حمل کا نظام مختلف قسم کی سہولیات پر مشتمل ہے جن میں سڑک ریل ہوائی اور آبی نقل و حمل شامل ہیں ہندوستان کا سڑک کا نظام دنیا کے سب سے بڑے نظاموں میں سے ایک ہے جس میں قومی شاہ راہیں ریاستی شاہ راہیں اور دیہی سڑکیں شامل ہیں ہندوستان کی ریل کا نظام دنیا کے سب سے بڑے اور مصروف ترین نظاموں میں سے ایک ہے یہ ملک کے بیشتر حصوں کو جوڑتا ہے اور ایک اہم نقل و حمل کا ذریعہ ہے ہندوستان میں ہوائی نقل و حمل بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے ملک میں بہت سے بین الاقوامی اور گھریلو ہوائی اڈے ہیں جو مختلف شہروں کو جوڑتے ہیں ہندوستان میں داخلی آبی نقل و حمل بھی اہمیت رکھتی ہے خاص طور پر گنگا برہم پترا اور دیگر بڑی ندیوں کے ذریعے بہت سی جگہوں پر سڑکوں اور پلوں کی حالت خراب ہے جو حادثات اور تاخیر کا باعث بنتی ہے بڑے شہروں میں ٹریفک جام ایک بڑا مسئلہ ہے جو وقت اور ایندھن کا زیاں کرتا ہے گاڑیوں سے ہونے والی آلودگی بھی ایک بڑا چیلنج ہے بہت سی ریل پٹریاں اور پل پرانے ہو چکے ہیں جن کی مرمت کی ضرورت ہے بڑے شہروں میں میٹرو ریل سسٹم کا فروغ ایک مثبت قدم ہے جو ٹریفک کے مسائل کو کم کرنے میں مدد کر رہا ہے ہندوستان میں ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جیسے ممبئی احمد آباد بلیٹ بلیٹ ٹرین ٹیکنالوجی کے استعمال سے نقل و حمل کے نظام کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے جیسے آن لائن ٹکٹنگ اور جی پی ایس ٹریکنگ حکومت بجلی کی گاڑیوں کو فروغ دے رہی ہے تاکہ آلودگی کو کم کیا جا سکے یہ چیلنجز اور مواقع ہندوستانی نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں